अगर हम बात करब कि खुदरा थोक बजार के से शाम जैसे समय बढ़ल जाए रहल छै वैसे सब किछुके दाममे बहुत जादा आग लगि रहल छै मतलब सरकार सिर्फ समानके दाम बढ़ाबै छै आ लोगके सैलरी नहि बढ़ाबै छै रोजगार जे लोग करै छै ओकर सैलरी या मजदूरी नही बढ़ाबै छै ठीक छै बात करब जैसे कि हम आटाके हम जे आटा खाय छलहुँ पिछले साल तक तीस टाका किलो से आटा आ के दौड़मे हम आजके समयमे चालीस टाके किलो खरीदके खाए रहल छी ठीक छै लेकिन हम हमर पुराने समयमे जाहि समयमे पिछले साल से दश हजार टाका महिना कमाबै रहियै से हमर कंपनी वाला हमरा बढ़ेले नहि सैलरी आज भी हम दशे हजार कमाबै छियै लेकिन किरानाके जब हम समान खरीदऽ जायइ छियै जे चीजके दाम पिछले बार तीस टाका रहै से चीज आब हम चालीस टाका खरीदके खा रहल छियै तऽ चीजके दाम बढ़ै छै लेकिन हमर सैलरी तऽ बढ़ि नहि रहल छै ठीक छै आर हर चीजके तेल तेल जे छै दू टाका किलो भए गेल रहै अभी तेलमे थोड़ा दाम गिरल छै तेलके दाम अभी एक सए साठ टाका किलो भए गेल छै तऽ जैसे टमाटर सब्जीमे जते अभी सब्जी सबके दाममे आगि लगल छै ठीक छै टमाटर जेहन टमाटर बीस टाका खरीदके पिछले साल तक खाए रहियै से इस सालमे अभी दू सए चालीस टके टमाटर खरीदके खाए छियै टमाटरके दाममे तो पूरा आगई लगल छै ठीक छै आओर अगर ई सब सब्जीके भी दाम बहुत जादा बढ़ रहल छै खैर किसान भी बहुत मेहनत करै छै आओर कभी कभी पानी आ जाए छै तऽ ओ सबके बेचाराके बहुत नुकसान हो जाए छै से सब हमसब समझ नहि बुझि सकै छी से सब तऽ ओएह सब पे बितैए ओएह सब जानै छै ठीक छै लेकिन खैर सब्जीके दाम बढ़ै छै घटै छै तऽ हमरा ओकरासँ कोइ दुख नहि छै काहे कि बेचारा किसान लोग बहुत मेहनत करै छै बहुत चीज ओ लोगके नुकसान भी भए जाय छै तऽ ओइमे सब्जी महँगा करि दए छै से से हमरा कोइ दुख नहि लेकिन सरकार जे तेल दाम चावल सबके दाम जे सब रहै पिछले बार एक सए डेढ़ सए टाका किलो तेल खाय रहियै से सब दू सए टाका खरीद कऽ खाय छियै हम आटा खाइ रहिऐ पिछले साल तीस टाका खरीदके इस साल खाए छिऐ हम चालीस टके खरीदके तऽ हर चीजके तऽ दाम बढ़ै छै लेकिन हमर सैलरी हमर कम्पनी तऽ नहि बढ़ा रहल छै हमरा तऽ यहाँ ई छै आइ से अगर बात करू कि हम मॉल से कोइ समान खरिदै जाय छी मॉल से कहियो कपड़ा खरीदलिऐ या हम कोइ टी वी खरीदलिऐ अगर कोइ हम टी वी खरिदै छियै तऽ ओकर दाम छै दूकानमे जाइ छियै दाम छै बोलै छै कि एकर दाम तीस हजार छै तऽ हम एकबार ऑनलाइन चेक करै छियै तऽ हमरा ऑनलाइनमे देखै छियै कि तीस हजारके चीज हमरा छब्बीस हजारमे मिल रहल छै तऽ हम सोचै छियै चल ऑनलाइने खरीद लै छियै कि हर इंसान चाहै छै कि हमरा थोड़ा बचि जाए बचि जाए तऽ हम ई पैसा जे बचत तकरासँ हम दोसर काज कऽ लेब तऽ हम भी ओएह चाहै छियै तऽ हमरा ई सब से थोड़ा सा ऑनलाइन सस्ता लगै छै आजकल ऑनलाइनके किरानोके समान मिल जाइए बीस परसेंट डिस्काउंट दश परसेंट डिस्काउंट मिल जाइए तऽ हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग खूब करैत छी